हां यरो उ'ऐ गल्ल आई जंदी निं भी जागत आखदे बड़ी जैदा प्राबलमां होई गेइयां एह् टैम निं लांदे न टैमे सिर टैमे पढ़दे रौन ना भी कम्म बनी जंदा ते भी कम्म एह् बनदे गै निं ऐ साले फिरदे रौंह्दे भी आखदे साढ़े शा पढ़ाई निं होंदी एह् निं होंदा पढ़ाई बी करना पौंदी तुस आक्खो कि सिद्धा इ'यां गै डरैक्ट आक्खी ओड़न ते भी औंदा निं ऐ इ'यां लगी जा ओह् ते होंदा निं ऐ इक सौ बीह् जरबे किन्ना करना पौंदा इक सौ बीह् जरबे दस्स मैन्ट करने होन ते किन्ना औंदा हां इक सौ बीह् जरबे इक सौ बीह् जरबे इक सौ बीह् हां इक बारी बिल्लै बी साले बड़े गल्लां कीतियां हियां मेरे अग्गें के बा कम्म निं बनेआ हा नोआढ़ा में उस्सी बड़ी बारी समझाया हा जीवन इ'यां नेईं होंदे इ'यां नेईं होंदे एह् कम्म पर नां उ'न्नै आखना असें टैम्मे टैम ओह् समझदा गै नेहा टैम ओह् आखदा टैम कक्ख बी निं ऐ एह् टैम बनी जाना अपने आप बो उस्सी नेईं पता हा कि टैम्मे सिर बदलना पौंदा बल्लें बल्लें आखदा हा टैम साढ़ा निकली जाना निकली जाना पर नां उ'न्नै सुननी निं भी साले इक बारी कुट्ट खाद्दी अपने बापू कशा ते बापू ने नेहा मारेआ नेहा मारेआ नेआढ़े बाद इक्कै जगह् बैट्ठेआ रेहा भी आक्खे नां जी हून है ऐ किश कम्मै दा कम्म मन्नी सकदे बो नेईं ते धरमाड़ बी बड़ा फिरदी उस्सी उ'आं नोआढ़े पाप्पे शा बड़ा धरमाड़ फराए दा अपने पाप्पे शा बी फराए दा बो ओह्दे पाप्पे कशा उस्सी बड़ा गै जैदा फराए दा ऐ में उस्सी गल्लै गल्लै उप्पर कुट्ट चढ़ाई ओड़नी सब्भ किश कराई ओड़ना बस ओह्दी बजह् कन्नै उस्सी बड़ा जैदा हद्द कशा जैदा उ'आं धरमाड़ फिरे दा नेईं ते बाकी ओह् मस्त गै हा चलदा रौंह्दा हा कम्म साढ़ा बी ते उं'दा बी बस उ'न्नै गल्त इक बड़ी गल्त कीती चीज ओह् साला पढ़ेआ निं टैमे सिर पढ़ेआ निं उस्सी पंज छे बारी आखेआ में महां सौह्री देआ पढ़ी लै पढ़ी लै पढ़ी लै माऊ दी यवा गल्ल गै निं सुनदा ओह् बिलकुल बी ओह् आखदा कि जे बी होना अस गै दिक्खी सकने तुसें गी किश पता निं लगदा ऐ तुस ते जल्ले ओ उस्सी एह् गल्ल निं ही पता ही बेचारा ओह् हा निं सिद्धा ही निं उस्सी बचारे गी ओह् गल्ल नेईं पता चली कि उ'आं नेईं बनदा ऐ कम्म पर नेईं जी उ'न्नै सुनना गै निं सुनना गै निं अपने कशा क्हानियां बनांदे रौह्नियां में उस्सी बड़ी बारी इक गल्ल समझाई सौह्री देआ सुधरी जा एह् आखदा यरा मिगी टैम टैम तुगी पता टैम अनुसार गै सारा किश चेंज करी सकदे जदूं फेला बज्जेआ उस्सी ते फ्ही रोऐ भी आक्खै यरा टैमै सिर में पढ़ेआ निं एह् निं होएआ ते महां पैह्ले तुगी बड़ा किश आखदे हे अस पढ़ी लै कर पढ़ी लै कर तैह्लू तू आखदा हा केह् करनां पढ़ियै जि'यां चला दा कम्म चलन देओ होई जाना साढ़ा बी कम्म इन्नै मिंट ते होई गै जंदे भी उस्सी इक दिन चलेआ धरमाड़ अपने बापू कशा जेल्लै फेला बज्जेआ ते ओह्दे पाप्पै उस्सी मारी मारी मारी मारी मारी बुरी हालत करी टकाई ओड़ी उस्सी डुंड भज्जिया नोआड़ा ते भी ओह् जड़ाया भी पढ़ाया उस्सी भी बी निं पढ़ेआ साला बारह्मीं फेल होई गेआ हून ते उस्सी हट्टी सौंपी दी चलो हट्टी दा कम्म ठीक ठाक ऐ हुन पछतांदा बी बड़ा कि में पैह्ले पढ़ना चाहिदा हा हुन में पढ़ी निं पाया पैह्ली बारी ते उस्सी बड़ा किश समझाया हा सौह्री दा समझदा गै निं ऐ ते हून भी उ'न्नै स्कूटी लैती स्कूटी लेइयै गे अस फिरने गी ते मीं त्रट्टिया जंदे गै भी में इस्सी आखेआ महां तूंं त्रट्टेआ की आक्खा दा इ'यां गै होंदा चलो महां इ'यां गै औंदा ते भी तू होर चलाऽ इक बारी एह् गेआ प्हाड़ियै संगलदान दी प्हाड़ियै गेआ एह् प्हाड़ियै गी जंदे जंदे उत्थां तरटोएआ सिरै दे भार ते स्कूटी गई पूरी पूरी भज्जी बापू न्हाड़े लाया हा पंजाह् सट्ठ ज्हार रपेआ ते इस्सी चलेआ धरमाड़ बिल्ले गी बिल्ले गी धरमाड़ उ'नें फेरी फेरी फेरी भी बुरी हालत करी ओड़ी भी आखदा मेरे कन्नै कक्ख निं होंदा इ'यां कम्म नेईं बनदा तुसें समझ निं पान्नै एह् निं होंदा ओह् निं होंदा उस्सी बड़ी बारी समझाया असें मगर ना जी उ'न्नै सुनेआ थोह्ड़ी ते भी भी ओह् नशें च पेई गेआ राजश्री पान पराग खाना चुटकियां बगैरा भी आक्खा दा मेरा टैम गै टप्पिया उस्सी आखेआ पैह्ली बारी ओह् बी समझाया हा असें कि टैम लाई लै ते टैम बनी जाना आखदा नां असें अपना गै करना अपने गै बारे च असें आपूं गै करना जे मर्जी होई जा अस गै ढंगै दे सुनदा निं ऐ हा कुसै दी असें उस्सी बड़ी बारी कुट्ट बी चाड़ी ते पंज सौ बारी आखेआ बी महां कम्म करी कोई ढंगै दा नशे च निं पोएआं नशे च पेआ पेआ पेआ बस घरै आह्ले टैम बी टैम ते बीतिया नोआढ़ा इ'यां गै केह् जिंदगी जीती उ'न्नै नेईं कोई जैशी मारी नेईं किश छड़ा गेआ नशें च गै फिरदा रेहा ते कम्म बी निं बनदा हा नोआढ़ा इ'यां गै चलदा रेहा इ'यां गै टैम पास करांदे रेह् इ'यां भी रौंदा रेहा बाद च बाद च भी रौंदा कि मेरा कम्म निं बनेआ एह् निं होएआ ओह् निं होएआ हून ते हून ते चलो हून ओह् होई गेआ पूरा नेईं ते घरै आह्लें गी उ'न्नै दुक्ख ते बड़ा दित्ते दा ओह्दे घरै आह्ले बी रौंदे न ओह् रौंदे रौंदे बचारें कम्म बी कीता कम्म बनाया निं उ'न्नै इ'यां गै सौह्री दा छड़ा बोली बोली बोली बोली बुरी हालत करिया भी इक बारी इ'न्नै नशा मेरे सामने कीता में दित्ते द'ऊं लफ्फड़ शैल इ'यां बनकाइयै फ्ही रौंदा रेहा रौंंदा रेहा आखदा मिगी तुसें गल्ल निं कीती ओह् निं कीती धरमाड़ ते बड़े स्हाबै दा फेरेआ में पर रौंदा बड़ा हा आखदा तुस गल्ल निं करी सकदे मेरे कन्नै ओह् निं करी सकदे तुसें मीं अनसुना ओह् कीता ते ताना मारदे रेह् भी उ'न्नै गड्डी लैती ते भी चलाया धरमाड़ थोह्ड़ा फ्ही छड़ी पबजी खेलदा हा नोआढ़े च उस्सी पता निं चलदा सौह्री दा इ'यां गल्लां करदा रौंह्दा हा हून मन्नत बी आया ते मन्नत गी बी आखने आं थोह्ड़ा बोह्त करी सकदा ऐ ते घाऽ घूऽ बी दिक्खने आं पुट्टने शुट्टने भंग कोई मरोड़दा हा बा ठीक इस्सी बड़ी बार समझाया भंग निं मरोड़ा कर